पक्षी पालने के पक्षी पालने में जैसे कबूतर मुर्गा ये सब लोग पालते हैं घर में भी पालते हैं बड़े बड़े फार्म हाउस में भी पालते हैं तो मुर्गा पालन करते हैं मुर्गा मुर्गा को तैयार होने में साठ से पैंसठ दिन लग जाते हैं यही करीब करीब दो महीने दो महीने से ज़्यादा लग जाते हैं मुर्गा तैयार होके तैयार होने के बाद वो मुर्गा फारम के मालिकों उनको बेच देते हैं दुकानदार के पास दुकानदार उसको काट के चिकन बना के उसको बेचते हैं और उसको लोग खाते हैं तो ये पाल के इसको लोग खाने के में यूज़ करते हैं ये तो मुर्गे मुर्गा फारम से मुर्गा वो तैयार होने में साठ से पैंसठ दिन लगते हैं उसमें उसको बहुत ऐसे तैयार होने में साठ पैंसठ दिन लग जाते हैं उसके बाद वो दुकान पे बेच देते हैं वहाँ से वो चिकन बन के तैयार हो जाते हैं उसके बाद पक्षी में जैसे कबूतर हो गए लोग कबूतर शौक से पालते हैं और उसको उसको ये भी तैयार होने में करीब करीब दो तीन दो दो तीन महीने लग जाते हैं और वो उसको भी लोग बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ लोग उसको भी खाते हैं और उसको भी कबूतर को भी नहीं छोड़ते हैं जोकि बहुत जगह ऐसे देखे हैं इसको पालतू पालतू जानवर बना के उसको भी खाते हैं उसको गोस्त बना के बेचते हैं जा जा और जानवरों में जैसे बकरी हो गए बकरी भी लोग बकरी को पालते हैं बकरी का ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको पालते पालते साल दो साल उसको पालते हैं फिर उसको ले जाके मार्केट में बाज़ार में जहाँ उसका मीट बना के ज़्यादा मुनाफ़ा लेके उसको बेचते हैं और उसको लोग बड़े प्यार से खाते हैं तो ये पालतू जानवर पालने के लिए पालते हैं फिर इसको ले जाके मार्केट में बेचते हैं और इसको लोग बड़े शौक से खाते हैं ये और ये बकरी पालने में ज़्यादा खर्च नहीं आते हैं बकरी को पालने के लिए पैड़ पौधों के पत्तियाँ यही सब बकरी खाते हैं और और इसको तैयार होने में बकरी को एक छोटा बच्चा को तैयार होने में करीब करीब दस से बारह महीने लग जाते हैं और उसका फिर जो जो पालते हैं उसको फिर वो तो बेच देते हैं उसको बेच के ये ले जाते हैं कहीं और और उस उसका मीट बना के फिर बेचते है और इसको जो है पालतू जानवर को बेच के अपना पैसा कमाते हैं